हून गल्ल करने आं हैल्थ केयरसैंटर दे उप्पर हस्पतालें दी गल्ल कीती जा ते दो चीजां दमाका च आंदियां पैह्ली केह् ऐ कि ग्रांऽ दे हस्पताल कनेह् न ते दुई शैह्री हस्पताल ग्रांऽ दे हस्पतालें दी गल्ल करचै ते नां ते उत्थै डाक्टर न ते नां ते उत्थै पेशैंट आंदे न कि केह् ओह्दी हालात गै स्हेई निं ऐ नां उद्धर डाक्टरें दी कमी पूरी कीती जा करदी ते नां गै उत्थै कोई स्टॉफ ऐ जेह्ड़ा पूरा कम्म करी सकदा ऐ नां उं'दे कोई टाइम टेवल होंदा ऐ नां गै किश नां गै उत्थै सफाई कीती जंदी ऐ नां गै लोकें दा जेह्ड़ा ध्यान रक्खेआ जंदा ऐ जेह्ड़े पेशैंटस आंदे न उत्थै उं'दे पर ते ध्यान गै निं दित्ता जंदा ऐ नां उं'दै बारे च कोई पुछदा गै निं ऐ उं'दे बारे च कोई गल्ल बात गै निं होंदी उं'दे पर रुक्खे तरीके कन्नैं गल्ल कीती जंदी ऐ उं'दे कन्नै उ'नें गी इ'यां ट्रीट कीता जंदा कि ओह् केह् आखदे कि उ'नें बड़ी बड्डी गल्ती करी ओड़ी दी ऐ इत्थै आइयै होर ओह्दा कारण केह् कि उद्धर दे स्टॉफ गी पता गै निं कि कि'यां गल्ल करनी ऐ कि'यां पेशैंटस गी ट्रीट करना ऐ कि'यां ओह्दे प्यार कन्नै गल्ल करनी ता कि अग्गै क्योंकि पेशैंटस जेह्ड़े होंदे ओह् बमार लोग होंदे बमार लोक जेह्ड़े होंदे पैह्लें गै दिलूं त्रुट्टी गेदे होंदे क्योंकि उ'नें गी केह् होंदा कि ओह् अग्गें गै टैंशन बिच्च होंदे कि हून मेरे कन्नै केह् होना हून में ठीक होना जां नेईं होना बचना नेईं बचना ओह् अग्गें गै मैंटली इन्ने डिस्टर्व होंदे होर जिसलै उं'दे कन्नैं रुक्खे तरीके कन्नै गल्ल कीती जंदी ऐ ते ओह् केह् होंदे होर जैदा टुट्टन लग्गी पौंदे जेह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि उं'दी जीनें दी चाह् जेह्ड़ी घट्ट होंदी जंदी ऐ जेह्ड़ा सिद्दा सिद्दा उं'दी केह् हैल्थ पर इफैक्ट पांदे इक ते ओह् अग्गें गै बमार होंदे उ'नें गी

उत्थै नां सफाई होंदी कीती दी इन्नी गंदगी होंदी कि उत्थें जानें दा मन गै निं करदा पैह्लैं नंबर ते होर अगर तुस उद्धर चली जन्ने ओ

उद्धर दा ते एह् सीन होई गेदा कि लोग जेह्ड़े पेशैंटस होंदे न उ'नें गी डाक्टर पर भरोसा गै निं होंदा ऐ कि क्योंकि ग्रांऽ दे डाक्टर न ठीक ऐ उ'नें गी गी लगदा कि इ'यां गै अनपढ़ गवार लाई ओड़े दे जेह्ड़े पेशैंटस होंदे उं'दे पर ते भरोसा गै निं करदे हैन पैह्ली गल्ल डाक्टरें पर ते अगर भरोसा करङन बी ते उ'नें गी ट्रीटमैंट उसलै थ्होंदा गै निं ऐ काफी केसिस दिक्खे गे न कि जेह्दे च एह् होंदा ग्रांऽ दे काफी केसिस होए दे न में सुनें दे न जेह्दे च केह् होआ हा कि डाक्टर कोल गे हस्पिटल टैस्ट बगैरा कित्ते थोह्ड़े बौह्त ते उ'नें केह् कीता टैस्ट करवाए लोकें ओह्दे च केह् गल्त गल्त चीज़ां दिक्खी ओड़ियां दुई बारी ते दुई बारी बाह्रों टैस्ट करवाए तां पता चलेआ कि है गै निं ऐ उ'नें गी किश जां ओह् चीज़ है गै निं जेह्ड़ी उत्थें दस्सी गेदी ऐ एह्दा सिद्धा सिद्धा मतलब एह् बनदा ऐ कि उद्धर दा स्टॉफ ओह् स्हेई प्रॉपरली बर्क निं करा दा ऐ ओह्दा ध्यान निं दित्ता जंदा ऐ कि नां उद्धर मशीनां न जेह्दे कन्नै पता चलै कि बमारी है केह् ऐ केह् नेईं ऐ गल्त रिपोर्टां बना दियां न इ'यां गै लोकें कन्नै ओह् जेह्ड़ी धोक्खेबाज़ी कीती जा करदी ऐ एह् जेही जगह उप्पर दुआ नंबर केह् होआ दा ऐ कि जिसलै पेशैंटस डाक्टर कोल जंदे न उ'नें गी प्यार कन्नैं समझाया जा प्यार कन्नै दिलासा दित्ता जावै ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि उ'नें गी लगदा ऐ कि में बची जाना ऐ जेह्ड़ा अच्छा लगदा ऐ जेह्दे कन्नै डाक्टर दा बी कोई नुकसान नि होना ते दुआ नंबर पेशैंटस बी खुश होई जंदा ऐ नेईं में बची जाना ऐ ते इ'यां मेरे अग्गैं बमारी केह् में निकली जाना एह्दे बिच्चा दा अगर उस्सी हौंसला दित्ता गेदा होऐ इ'यां गै केह् होंदा ऐ कि जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे ना जिसलै ओह् हस्पताल जंदे ना जिसलै उ'नें गी अगर ट्रीटमैंट अच्छा मिले दा होऐ ना ते ओह् हस्पताल जेह्ड़ा होंदा ना ग्रांऽ दा उस्सी ओह् कुदे दा कुदै पज़ाई ओड़दा हस्पताल गी ना अच्छी उचाइयें पर पज़ाई ओड़ै पर उस्सी उसलै ट्रीटमैंट मिलदा गै निं लोकें गी ते तां करियै गै जेह्ड़ा हस्पताल होंदा ओह् बदनाम होन लग्गी पौंदा तां गै लोग केह् करदे उद्धरों उट्ठियै शैह्र अह्ले हस्पिटल जांदे हून शैह्र आह्लै हस्पिटल केह् होंदा हस्पताल उत्थें केह् होंदा उत्थें उ'नें गी शैल ट्रीटमैंट दित्ता जंदा उत्थें उ'नें गी सफाई लब्भदी कीती दी कि साफ सुथरा इक ते हस्पिटल दा नांऽ बड़ा बड्डा होंदा ऐ उत्थें दियां तरीफां सुनी दियां होंदियां उ'नें जेह्दी बज़ह कन्नै ओह् केह् करदे उत्थैं जंदे न उ'नें गी डाक्टर पर भरोसा कराया गेदा होंदा ऐ कि कि नेईं डाक्टर इद्धर दे बड़े चंगे न जेह्दे कन्नै केह् होंदा ओह् लोग सोचदे कि दिक्खो इंसान जेह्ड़ा ना ओह् जेह्ड़ा किश सुनदा जेह्ड़ा किश सोचदा ना ओह्दे दमाका च जो चीज़ चला करदी ऐ ना उ'ऐ चीज़ ओह्दे कन्नै होंदी बी ऐ काफी दिक्खेआ गेआ ऐ कि केह् होंदा ऐ कि अगर अस चीज़ सोचा दा तां गै लोक आखदे कि पाज़िटिव पाज़िटिव चीज़ां तां सोचदे लोक तां कि जेह्ड़ी चीज़ सोचा दे न उ'ऐ चीज काफी बार केह् होंदी सच्च होई जंदी ऐ इ'यां गै केह् होंदा जि'यां हस्पिटल जंदे उद्धर दियां गल्लां सुनी दियां होंदियां कि हस्पिटल शैल ऐ डाक्टर शैल न उं'दै दमाकै च चला दा होंदा ऐ में बची जाना ऐ इद्धर दे डाक्टर अच्छे न इ'नें मीं किश निं होन देना ऐ इद्धर दा स्टाफ आच्छा ऐ इ'नें किश निं होन देना ऐ एह्दे कन्नै केह् ऐ इक ते भरोसा बनेआ रौंह्दा ऐ दुआ नंबर हस्पिटल आह्लें कोला दा डरदे निं हैन उ'नें गी हस्पिटल आइयै बुरा निं लगादा ऐ नैगेटिव फील निं करदे हैन